مہاتما گاندھی راجا رام موہن رائے ڈاکٹر راجندر پرساد سر سید احمد خان ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر بھگت سنگھ جواہر لال نہرو اشفاق اللہ خان عبد الغفار خان سبھاش چندر بوس